हेलो आया है रात में गिरा है गया है आम देखिये अभी खोले नहीं है समझे दो तीन वैरायटी का दो तीनों वैरायटी का आया है देखिए लेना है तो आइये देखिए गोदाम पर आईये यही पर जो रेट है सो हो जाएगा कितना लीजिएगा अच्छा अच्छा तो आइये आइएगा तब न मान कर चलिए गोदाम पर अभी अइबे किया है समझे रात में आया है और देखिए कैसा है क्योंकि दो तीन वैरायटी का आया है सब आम आम सब जो है सोहा पहले जो लेना होगा ले सकते है अब कौन चीज़ का अच्छा अभी रेट रेट तो खोली नहीं है वही लगभग नब्बे का रेट लग जाएगा हाँ चार पाँच भांति का आया है सब आम जो चार पाँच भाति का आम है समझे क्योंकि देखिए आम सब जो आया है तो उसको रात में तो अइबे किया है क्योंकि लेबर स्टाफ सभी नहीं आया है वो आएगा देखेगा माल वाल कैसा है है न आइये आप लोग भी देखिए पसंद कीजिए ले जाइए आम हमारा क्योंकि सस्ता रेट है यही अभी से सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा समझे इससे सस्ता कहीं नहीं है बहुत अच्छा है बढ़िया क्वालिटी का आम आया है बढ़िया क्वालिटी का है अच्छ अच्छा कब आइएगा अच्छा अच्छा देखिए क्वालिटी बहुत बढ़िया है समझे उस बार जो ले गए थे उससे बढ़िया क्वालिटी अभी है अभी बढ़िया बेस्ट क्वालिटी में आया है अब वैरायटी सब न्यू न्यू वैरायटी का आया है देखिएगा तो कहिएगा हाँ कहीं से आया है बहुत बेस्ट क्वालिटी का है समझे रेट भी आपको सबसे सस्ता लगेगा समझे बहुत ही बेस्ट बेस्ट क्वालिटी का आम है आइये आप लोग भी लीजिए है न क्योंकि सबसे सस्ता है और बहुत बेस्ट क्वालिटी का है तो बढ़िया मिलेगा है न ठीक है ठीक ठीक